बिहारमे स्वास्थ सेवा तऽ हस अस्पताल के स्वास्थ सेवा जे अछि से तऽ बहुत बढ़िआँ स्थिति ओकरा नहि कहबै लेकिन मतलब जे अछि ओहिके जे छै से यदि आओर सुन्दर बनाबी तऽ आओर बढ़िआँ रहत जेना स्वास्थ स्वास्थ सेवामे जे छै से हम कहऽ चाहब जे जेना प्राइवेट अस्पतालमे स्वास्थ सेवाके लेल जखने हम जाइ छी एमर्जेन्सी वार्ड रहैए नर्स रहैए ओहिठमा दरबान रहैए जे सभ हमरा सभके मतलब पुछैए जे अहाँके की चाही की सुविधा चाही मतलब केहन छी केहन टाइपके दबाइ चाही अही सभ टाइपके जे छै से हमरा मतलब अस्पतालमे प्राइवेट जकाँ ही यदि सरकारियो अस्पतालमे हमरा सबके जे छै से मतलब ई कहै छै स्वास्थकर्मी यदि उपलब्ध रहता तऽ जेहन एखनके जेहन मतलब अथी अइ अऽ अहाँके उपलब्धता अइ उपलब्धतासँ किछु नहि होबऽवला अइ अस्पताल तऽ बहुत अइ लेकिन ओहिठमा उपलब्ध एकटा दबाइ देबऽवला ही पूरा डॉक्टरो साहबके काम कऽ लै छथि नर्सोके काम कऽ लै छथि आओर सारा काम कऽ लै छथि तऽ अइ सभ टाइपके नहि होबाक चाही अहाँके जे छै से मतलब सुधारमे चाही जे अस्पताल केओ गेल गेल तऽ ओकर जे छै से पहिने अऽ मऽ पहिने जे छै से मतलब हुनकासँ जे छै से अथी पुछि कऽ तकरा बादमे जे छै से हुनका जे छै से अथी मुहैया करबाउ जेना मतलब हुनका कथीके दिक्कत छनि की छनि ओइ सभ टाइपके तऽ अहिठमा तऽ एकटा पुर्जा जे छै से मतलब कटै छथि आओर पुर्जा काटिकऽ वएह जे छै से मतलब ई कहै छै दबाइयो दऽ दै छथि हर चीजके जे छै से हर बीमारीके हरेक बीमारीके हरेक अथीके अहाँके जे छै से मतलब सहीसँ डॉक्टर होबऽके चाही जेना बूढ़ सूढ़ सभ अबै छथि डारेंमे दर्द होइए पीठे दर्द होइए टाँगमे दर्द होइए तऽ अइ सभ टाइपके सभ टाइपके एकेटा दबाइ दऽ कऽ जे छै से हुनका भेज देल जाइ छै जे अहाँके पासमे एखन हमरा पासमे इएह दबाइ अइ आओर जे छै से जे दबाइ अइसँ अहाँ बाहरसँ लिऽ तऽ बाहरसँ जहन हमरा लेबहेके अइ तहन हम अहाँके पासमे कथी लए एनहुँ अइ सभ टाइपके जे छै से अहाँके दबाइके बहुत बढ़िआँ जकाँ जे छै से मतलब ई कहै छै पूरा जादा मात्रामे दबाइ उपलब्ध होबऽके चाही जे कोनो तरहके मरीज हमरा हस अस्पतालमे आबै तऽ ओ जे छै से दबाइ हुनका भेटै आओर बढ़िआँ जे छै से मतलब चिकित्सा होइ बढ़िआँ तरहसँ हुनका समझायल जाइ हुनकरो बात डॉक्टर साहबके बुझल जाइ हर दिन हर डक हर ढङ्गके डॉक्टर आबऽके चाही जेना ऑर्थोपेडिक्सके डॉक्टर होबऽके चाही जेना गाइनोलॉजिक्सके डॉक्टर होबऽके चाही जेना हेमरेज टाइपके हऽ या हार्ट अटैकके जेना समस्या एखन जादा आबि रहल अइ तऽ अइ सभ टाइपके सेहो डॉक्टर होबऽके चाही जे मतलब की कहै छै ओइ सभ टाइपके यदि मरीज मरीज जे छै से मतलब जाइ अस्पतालमे तऽ हुनकर जे छै से सहीसँ इलाज भऽ पबै हम तऽ इएह जे छै से सरकारसँ आवाहन करबनि जे अस्पतालके स्वास्थके देखरेखमे अऽ जतेक मतलब की कहै छै अऽ सरकार अपन जे छै से मतलब क कार्य कार्य करऽवला कार्य पालक सभ जतेक जादा मात्रामे रखथिन ओतेक हमरा सभके जे छै से मतलब की कहै छै ओइ सँ जे छै से लाभ पहुँचत आओर मऽ महगा जे छै से प्राइवेट हॉस्पिटलमे तऽ सभ इलाज नहि कऽ पबै छै औरदा छै ओकर बचऽके लेकिन ओ प्राइवेट हॉस्पिटल अस्पतालमे जहने पहुँचै छथि तऽ हुनका साथ जे छै से बहुत रङ्ग बिरङ्गके जे छै से मतलब की कहै छै चेकअप रङ्ग बिरङ्गके अथी कयल जाइ छनि आओर ओ ओइ इलाजके लेल अपन जमीन बेच दै छथि अपन घर दुआरि गिरवी राखि लै छथि जे हमर आदमीके जे छै से जान बाँचे प्राण बाँचै किछुवे दिन आओर बाँचि जाइ तऽ हम सरकारसँ आवाहन करबनि जे अइ सभ अथीमे अहाँ जे छै से सुधार करियौ स्वास्थके सुधार करियौ स्वस्थ यदि मनुष्यके स्वास्थ यदि सही रहतै तहने विकास बिहारके भऽ पेब भऽ पेतै आओर हमरा मिथिलाके विकास भऽ पेतै दू रुपैआके टिकट कट कटा कऽ हमसभ जे छै से मतलब ओ सभ नहि जाइ चाहै छै ई तऽ हम मानब जे कि कहै छै सभ नहि जाइ चाहै छै सरकारी अस्पतालमे ओ किएक नहि जाइ चाहै छै तकर कारण छै जे हुनका मतलब जे छै से बढ़िआँ ढङ्गसँ मतलब अथी नहि भेट पबै छै मुहैया नहि भऽ पबै छै तैके कारण ओ तऽ सोचै छथिन जे दू रुपैआके टिकट छै तऽ धुर कथी दबाइ देत पुरने दबाइ देत नबके दबाइ देत लेकिन यदि अइ सभ चीजमे यदि सरकार हमर जे छै से मतलब एकरा यदि ध्यानमे रखथिन आओर एकरा यदि सुचारू ढङ्गसँ बढ़िआँ ढङ्गसँ यदि सही करथिन तऽ हमर सभके स्वास्थ अऽ हमरो सभके स्वास्थ सही रहत आओर जे बुढ़ा सुढ़ा सभ जे छथिन गाँव घरके जे बुजुर्ग सभ जे छथिन हुनको सभके जे दर्द तर्दसँ छटपटाइत रहै छथिन आओर जब तक हमसभ अस्पताल पहुँचब तब तक हुनकर प्राण रस्तेमे टुटि जाइ छनि तऽ अइ सभ टाइपके जे छै से मतलब जहन हमरा घरेमे गाँवेमे अऽ सरकारी अस्पताल बढ़िआँ ढङ्गसँ जहन चालू रहत तऽ प्राइवेट अस्पताल जाइके जरूरत नहि पड़त हमर सभके स्वास्थो सही रहत जय मिथिला जय मैथिली